खेती हम अपने मुख्य रूप से व्यवसाय करते हैं कुछ प्रॉफिट के लिए और खेती से जो फ़स्ल होता है उस फ़स्ल से हम अपने जीवन में गाय भैंस रखे हैं उससे हमें दूध निकलता है सुबह शाम और दूध को बेच करके कुछ फायदा होता है कुछ खेती से फायदा होता है ताकि हमारे जीवनकाल में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो और हमारे घर परिवार को भी कोई दिक्कत न हो इस जानवरों से इस खेती से बहुत ही फायदा हो ताकि हम हमारे पास गाय हैं भैंसें हैं और उसे हम खिलाते हैं नहलाते हैं धोते हैं सुबह शाम भोजन उसे ने समय से देते हैं और खेती का भी काम इसके साथ साथ समय से करते हैं ताकि दोनों का कम्बनिकेसन बना रहे और हम तीनों लोक का कम्बनिकेसन बना रहे अच्छे से रहें तीनों लोग मिलजुल कर खेती समय से करें और पशु को समय से भोजन कराएँ ताकि जानवरों को भी कोई दिक्कत न हो ना हम लोगों को कोई दिक्कत हो प्राफिट हो यह इससे कोई हमारे जीवनकाल में दिक्कतें न परेशानियाँ हो आ खेती करने से तो अच्छे से आप फ़स्ल का बुआई करेंगे अच्छे से उसे सीचेंगे समय से पानी देंगे समय से उसे खाद का छिड़काव करेंगे समय से कटाई करेंगे ऐसा तब तो उससे ज़रूर आपको पै हँ फायदा प्रॉफिट होगा और उस जो फ़स्ल से भूसा हुआ पशु चारा हुआ पशु खाएँगे समय से दूध देंगे कुछ पशु से प्राफिट होगा तुम्हारे जीवनकाल में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका जीवन अच्छा से चलेगा अब किसानी से यही न सहारा है पशुओं का सहारा है फ़स्ल का सहारा है किसान फार्मर लगा रहता है